जय झूलेलाल अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां कहिड़ी फ़ील्ड में माहिर आहियो तव्हां पंहिंजो मूंखे एरिया ऑफ़ इंटरस्ट ॿुधाईंदव अच्छा मार्केटिंग ऑफ़ी सेल्स में हा उनमें त असांजी उनमें वेकेन्सी आहे तव्हां अपलाई करे सघो था पिया हा हा असांजी वेबसाईट में असांजी वेबसाईट ते बि तव्हां अपलोड था करे था सघो और असांजे ऑफ़िस जे एड्रस बि उनमेंं मेंशन अथव या चाहियो त मां इन्हीअ नम्बर ते वॉटसअप बि करे रखांव थी तव्हांखे जेको कनवीनियंट लॻे तव्हां उन हिसाब आं मूंखे डीटेल्स भेजे रखिजो जी जी जी जी ॾहें खां पंजे जे विच में ॾहें खां पंजे जे विच में तव्हां अची वञिजो हा ठीकु ठीकु हा जय झूलेलाल